दाखालि आङो सप्ता खनसे सिगां नायखानिफ्रायहाय सानस्क्रिन अर्दार खालामदोंमोन बे सानस्क्रिनखौहाय आङो फुन्नानैहाय आंनि बिगुरजोंहाय मोजां मिलायनाय मोनदों आरो आंनि बिगुराबो मोजाङैहाय जोंनायबो फैदों आरो मोजां गुफुर बिदि जादों आंना बेखौ इउज खालामनानै